جی میں شاکر بات کر رہا ہوں کیا میری بات سویگی میں ہو رہی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ریسوراں سے کہیے کہ وہ کھانے کو زیادہ دیر تک گرم رکھنے کے لیے مناسب پیکیز میں بھیجیں جیسے کہ ابھی میں ایک میٹنگ میں ہوں اس میٹنگ کے کارن جو ہے کھانا ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو ایسے پیکیز میں بھیجے یا ایسے میں پیک کر کے بھیجو جس سے کھانا میں کافی دیر تک رکھ سکوں کیونکہ میرے پاس گرم کرنے کے لیے کچھ سادھن نہیں ہے تو میٹنگ کی وجہ سے میرا کھانا ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو میرا دیر سے کھانا کھایا جائے گا تو آپ کرپیا ایسے میں بھیجیے ایسے پیک کر کے بھیجیے تاکہ کھانا زیادہ دیر تک گرم رہے